हमारे यहाँ के तीन चार लोग भैया लोग है जिन्होंने अच्छे कॉलेज में बहुत अच्छे से पढ़ाई की है गरीबी में वो लोगों ने अपनी ही एक वेले का खाना खाकर और एक बेला उन्होंने अपने ख़ुद का पेट पढ़ाई की है जो आज बहुत अच्छी पदवी पर है और उनकी उनके वो ए आर्मी में हो गएँ और उनकी मैडम जो हैं आज वो सरकारी टीचर हैं उनकी लड़कियाँ एयर फ़ोर्स में भर्ती हैं हैं जैसे वो बहुत ही अच्छे पढ़ाई अच्छे से अच्छे गरीबी में अपनी एक साहसिकता करके पढ़ाई बहुत गरीबी में दिया जे कैसे कैसे पढ़ा रोड पर बैठ कर पढ़ाई किया जो कि आज वो एक आज एक बहुत सी अच्छे संस्कार के साथ और बहुत अच्छे बातचीत करने के तरीके उन्हो लोगों ने बहुत ही गरीबी झेली है हमारे यहाँ तीन चार लोग भैया लोग ऐसे हैं जो बहुत सी गरीबी देख देख कर ऐसी ऐसी पढ़ाई कर कर आज आज वो लोग एक से एक पदवी पर चले गए हमारे पपा एक किसानी लाइन हैं हमारे भाई लोग एक भाई पापा ने किशानी किया है बहोत जादा हम लोग को मेहनत से पढ़ाया है और जैसे भैया लोग आज आर्मी में भर्ती हैं और हमारे घर में आज धीरे धीरे सारी सुविधाएँ हो रही हैं जैसे बहन लोग को कोई धीरे कठिनाई नही सहनी पड़ती है हमारे यहाँ हाँ रिंगों मास्टर साहब हैं जो ग्रेजुएशन पास किए हैं आज वो प्राइवेट इस्कूलों में पढ़ाते हैं और वो बहुत पढ़े लिखे हैं टेट पास टेट निकाले हैं सुपर टेट में एक दो नंबर से छट जाते हैं जिनकी आज सैलरी दस हजार है और वो दस बारह सालों से प्राइवेट इस्कूल में पढ़ाते हैं हैं हमारे यहाँ संदीप टीचर है जो कि वो भी प्राइवेट इस्कूलों में पढ़ाते हैं पढ़ने में बहुत टफ़ है बहुत तेज़ और बहुत तेज़ गया जिन्होंने पैसे के वजह से अपने आगे की पढ़ाई नहीं की क्योंकि उनके पापा किसानी लाइन में थे वो आगे की पढ़ाई नहीं करा सके वो भी आज प्राइवेट इस्कूलों में ही पढ़ाते हैं और पैसों के लिए वो दिन रात मेहनत करते हैं उनकी मैडम हाउसवाइफ़ है हमारे यहाँ एक लेक्चरर साहब है जो कि गरीबी में अपने वो भी रोडों कागज़ बिन बिन के उसे सिल सिल कर उन्होंने पढ़ाई किया है और आज की डेट में उनके वो एक बहुत बड़े इस्कूल के लेक्चरर्स लेक्चर्स देते हैं हाँ बिजई उनका नाम बिजई नेता है और उनके लड़के आर्मी में हैं और उनका एक छोटा वाला बेटा बी एच चू में पढ़ाई करता है जिनकी वो जो लड़का आर्मी में है उनकी मैडम भी आज सरकारी टीचर हैं और वो लोगों ने गरीबी को बहुत देखा है बहुत झेला है और आज लोगों ने इस पदवी पर पहुँचा है जो कि इन लोगों को सरकारी नौकरी मिलनी चहिए था बट वो उनके जो जो बिजई नेता हैं वो लेक्चरर साहब वो दस से पन्द्रा हजार रुपये ही कमा पाते हैं ज़्यादा नहीं कमा पाते क्योंकि भी बहुत कठिनाई झेले पढ़ाई लिखाई किए बट नहीं मिल पाया उन्हें सरकारी नौकरी बट उनके लड़के उस चीज़ों को समझा और पढ़ाई की आज उन्होंने एकदम लिम बहुत सी पढ़ाई करके आज उन्होंने भी भर्ती पा गया है और उनके बी एच चू में लड़का पढ़ाई करता है फ़ीस बहुत ही महंगा है बी एच चू का पर फिर भी वो कैसे कर जैसे तैसे करके वो पढ़ाते हैं अपने बच्चों को हमारे यहाँ तीन चार लोग हैं बस जो कि टेट निकाल लेते बस सुपर टेट छट जाते हैं इस चीजों को देख देखते हुए बहुत से लोग नो सरकारी नौकरी नहीं पा पाया और जितने हमारे गाँव के लोग हैं अनपढ़ जो सरकारी नौकरी पा गए हैं जो इंटर पास आठ पास दस पास हैं वह सरकारी टीचर हो गए हैं और हम लोग इतना पढ़ने लिखने के बाद भी हम लोग सरकारी नौकरी नही पा पाते हैं और इन लोगों पर जाँच एक बार करनी बहुत जरूरी होता है जो कि अनपढ़ लोग ये लोग को सरकारी नौकरी पहले आज से दस साल पहले मिल जाया करती थी लेकिन अब नहीं मिल पाती है क्योंकि ये ये लोग ये आजकल सरकारी नौकरी जल्दी मिल नहीं रही है इतना भागदौड़ करने के बाद इतनी पढ़ाई करने के बाद भी सरकारी नौकरी हम लोग को नहीं मिल सकती है जिससे कि हम लोग अपना रोजगार नही चला पा जितना महेंगाई हो गई कि जैसे हम अपना न ही काम कर पाते ग्रेजुएशन बहुत लोगों ने किया बहुत लोगों ने बहुत पढ़ाई की बट पैसा नहीं होने के कारण मिडल क्लास होने के कारण हम लोगों ने पढ़ाई करने पर भी हम लोग के पैसा नहीं होने पर हम लोग सरकारी नौकरी नही पा सकते थे क्योंकि हर जगह सरकारी नौकरी में घूस माँग रहा है चार हजार आठ लाख दस लाख ऐसे घूस माँग रहा है जिससे हम लोग के पास नहीं हो पा रहा है पैसा तो हम लोग मिडिल क्लास से दो फ़ैमिली बिलॉन्ग करती हूँ मुझे सरकारी नौकरी नहीं मिल पा रहा है पढ़ाई करने में एक से एक बहुत से अच्छे से अच्छे लोग है बट पैसा नही होने के कारण हम लोग का सरकारी नौकरी नहीं मिल पा रही है इसे हम बहुत सी समस्याओं का कठिनाइयाँ उठानी पड़ती है हमारी मामा भी हैं जो बी एच चू से बी एच चू से ग्रेजुएशन कम्पलीट किए हैं आज वो कोच हैं बट प्राइवेट कोच सरकारी उन्हें मिल नही पा रहा है वो भी बहुत सी भागदौड़ कर रहे हैं हर जगह कोच का वो देख रहे फारम भर रहे हैं आज वो सेवा और सालों से पढ़ाई करने में बहुत टफ़ बट उन्हे सरकारी नौकरी मिल नही रहा है वो सरकारी नौकरी के पीछे एक बार तो फिर छठ भी गए हैं पुलिस में भरे थे पुलिस में छठ भी गए हैं सिर्फ थोड़ा सा छोटा सा फुंसी होने के कारण उन्हे छाँट दिया गया उनकी लम्बाई चौड़ाई बहुत ही अच्छी उनकी ग्रेजुएशन बहुत ही अच्छी है बट उन्हे सरकारी नौकरी मिल नही रहा है आज वो आज वो प्राइवेट कोच हैं आज पढ़ाते हैं चौदा पंद्रह का नौकरी करते हैं जहाँ उन्हें साठ हजार की नौकरी मिलनी चाहिए अस्सी हजार की मिलनी चाहिए तहाँ उन्हे चालीस हजार बीस हजार रुपये मिलता है वो भी प्राइवेट में उन्हें सरकारी नहीं मिल पा रहा है और सरकारी के लिए बहुत सी तब कठिनाइयाँ का झेलते हैं बट नही मिलता फारम भरते हैं लेकिन फ़ॉरम निकल नहीं पाता है इसलिए तो वो हर एक चीज समस्याओं को झेलते हैं और घर से भी लोग उन्हें बहुत से ताने मारते हैं लड़कों को नौकरी देनी चाहिए सरकारी ने अगर सरकारी नही हो रहा है हम लोग के पास तो प्राइवेट प्राइवेट में लेकिन पैसा बहुत कम दे रहे हैं और क्या ड्यूटी बहुत टाइट ले रही है छः छः घंटा आठ आठ घंटा ड्यूटी करना पड़ता है तब सिर्फ दस हजार रुपया के लिए महीने में दस हजार बीस हजार रुपया मिलता है लेकिन आठ आठ घंटा ड्यूटी कभी कभी तो नाइट ड्यूटी भी कोच लोग के लग जा रही है जहाँ नाइट ड्यूटी देना पड़ता है फिर कभी कभी डे भी देना पड़ता इतनी हम लोग को ड्यूटी देनी पड़ती है सिर्फ दस हजार बीस हजार मिलता है सरकारी लोग तो सिर्फ छः घंटा पाँच घंटा ड्यूटी का देते हैं फिर भी वो लोग क्या कहते हैं बीस बीस तीस तीस हजार सैलरी उठा रहे हैं फिर रिटायर होने के बाद भी उन लोगों को बहुत पैसा मिल रहा है वो लोग पर भी जाँच करनी चाहिए यही सब ग्रेजुएशन किए लोग बहुत लोग हैं टेट निकाल रहे फिर सुपर टेट में सिर्फ एक एक नंबर से छँट जाने पर हम लोगों को सरकारी नौकरी नहीं मिल पा रहा है लेकिन पहले के लोग सरकार टेट सुपर टेट नहीं निकालते थे आठ पास दस पास पर सब सरकारी नौकरी पा जाते थे आज की डेट में साठ हजार सत्तर हजार रुपया सैलरी उतारते हैं और रिटायर होने के बाद भी वो लोग तीस हजार चालीस हजार रुपया मिलता है पेन्सिन के तौर पर